हेलौ स्विग्गी से बात कर रहे हैं आप मैं रवि कुमार बात कर रहा हूँ मैंने जो अभी खाने का ऑर्डर दिया है वो आर्डर आप एक बार कैन्सल कर दोगे भईया क्योंकि मेरे से ऑडर गलत हो चुका है मैंने चिकन का ऑर्डर दे दिया है लेकिन मैं चिकन खाता नहीं हूँ फिर भी मेरा गलती से ऑर्डर चला गया है आपके पास आप वो ऑर्डर कैन्सल कर दीजिए हटा दीजिए आप ऑर्डर मैं आपको दूसरा ऑर्डर दे दूँगा मेरा पिछला जो ऑर्डर है आप उसको हटा दीजिए मुझे वो खाना नहीं चाहिए इसलिए मैं चिकन नहीं खाता इसलिए मुझे वो खाना हटा दीजिए